हमरा नजरिमे भारतीय मीडिआ भारतीय लोकतंत्रके कहबाके लेल तऽ चारीम स्तम्भ अछि मुदा हमरा नजरिमे आइ भारतीय लोकतंत्रके विनाशक सबसँ पैघ कारण भारतीय मीडिआ अछि आइ भारतीय मीडिआके जे अपन कर्तव्य होयबाके चाही ताहिसंँ ओ विमुख भऽ गेलथि हँ मीडिआ आम जनके शोषितके आवाज होइत छै मुदा भारतीय मीडिआ जे छै आइकाल्हि सिर्फ अपन टी आर के चमकाबऽ दुआरे एहन एहन न्यूज परोसैत छथिन जे संपूर्ण भारतीय लोकतंत्रके विनाशके कारण बनि रहल छथि आइ बेरोजगारी अछि आइ युवा केना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनेता केना सही पथ पर चलता अनेक एहन समस्या छै जेकरा मीडिआ नहि उजागर करैत छथि मीडिआ की उजागर करता भारतीय मीडिआ तऽ फलाना जगह जे छै हिन्दू आ मुसलमान भऽ गेलै एक लड़कीके रेप तऽ एक बेर होइत छै लेकिन भारतीय मीडिआ ओकरा अपन टी आर चमकाबऽ दुआरे जे छै कमसंँ कम एक सए बेर रेप करबाबैत छथिन बड़ा दुर्भाग्यके गप छै जखन अहाँ भारतीय मीडिआके बड नजदीकसँ अवलोकन करबै इएह भारतीय मीडिआ छै कि जाहि समयमे हमसब ग़ुलाम रही परतंत्र रही तऽ ई भारतीय मीडिआके भारतमे से भूमिका रहै जे एक एकटा आमजनके ई क्रांतिकारी बनबऽमे राष्ट्रीयता जगबैमे अपन प्रमुख योगदान देला मुदा आइ ओएह मीडिआ सिर्फ धनोपार्जन दुआरे पार्टीके पछलग्गू बनिके भारतीय लोकतंत्रके खतरामे दऽ देलखिन हँ